हैल्लो बानी होर बोल्ला दि'यां ए तुसैं फोन दित्ता हा नी ठीक कराने एह् थुआढ़ा फो न ठीक होई दा आओ स्क्रीन उ'दा कैमरा खराब होई दा हा स्पीकर खराब होई दा हा ते बड़ै मुश्किल नै ठीक आहो मैं सारा फिट करूड़ेआ यरो पैसे तुस देऊड़ेओ मिकी पन्दरां सौ रपेआ देऊड़ेओ थुआढ़ा पंजी सौ होआ इ'यां पन्दरां सौ देऊड़ेओ तुस पैसे कुत्थै न मते यरो पंजी सौ स्क्रीन बी खराब होई दी स्पीकर खराब कैमरा खराब सोचो आप्पू तुस टैंपर हां ओह् बी पाऊड़ेआ यरो पूरा फिट करियै दित्ता फोन तुसें मैं पन्दरां सौ दा थुआढ़ा केह्ड़ा नवां फोन औंदा यार सनाओ हां तुस ओ यरो ओ निक्के बटन आह्ले फोन थोह्ड़ी करने अज्जकल बड्डे फोनें दा जमाना चले दा यरो हट्टिये मैं बी दिक्खना नी थोह्ड़ा के चलो तुसैं ज्यादा केह् तेरां सौ देऊड़ेओ तुस मी ज्यादा कोला ज्यादा घट्ट किन्ना ग करगा सनाओ आप्पू तुस हां और उ'दे कैमरा शैमरा पोआया उस्सी मैं तुस आयो उठी परसूं आयो उठी तुस मेरे कोल ए कल मैं हट्टी बंद रक्खनी जाकते जाकत मनगा ते आगा ते नेईं ते फिर तुसैं गै आना पौना

कोई नी दिक्खगा फोन सनाओ कुत्थें वा जाकत मन्नी आ थुआढ़े सा बी बारा मेरे सा बी बारा गै कोई नी कोई नी तेरहं सौ गै भेजूड़ेओ यरो ठीक